राज्य सरकारनि जूं ॻाल्हियूं था कयो राज्य सरकार जी स्वस्थ जूं हिते त काई बि स्वस्थ जी छा राज्य सरकार जी जेके गवर्नमेंट जूं हॉस्पिटलूं आहिनि हुनमें त कुझु आम आदम मिडिल मिडिल क्लास जो माण्हू वञणु पॉसिबल ना आहे तव्हां उते वेंदव त कुझु साफ़ु सफ़ाई कान्हे जिते ऑपरेशन कनि उते पासे में ॿी बॉडी पई आहे या त किथे हॉस्पिटल वञु त जिते इकोनॉमी आहे हुनजे पासे में बि माण्हू सुम्हिया पिया आहिनि साफ़ु सफ़ाई कान्हे ऐं उते माण्हुनि जी केयर कान्हे प्राइवेट हॉस्पिटल में वञिजे त वरी हुते केयरिंग त आहे लेकिन उते पैसे जी पैसा कंहिं वटि ना आहिनि असां वटि जीअं ना आहिनि त असांखे उते वञणु वणे नथो उते इन करे बि इन में घणो करे मिडिल क्लास माण्हू सफ़रु थो करे थो त असांजी त हिकु रिक्वेस्ट आहे भाई जीअं ॿियनि खे ॿियनि देशनि में इंडिया जे ॿाहिरि विदेशनि में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आहे आम आदमी आहे जंहिं वटि कुझु पैसो न आहे या कुझु बि न आहे त उन्हनि खे बि सुठी फैसिलिटी मिले थी त गवर्नमेंट खे इन शइ जे लाइ पहिरियों ध्यानु ॾियणु खपे हर हिकु माण्हू खे जेको अमीरु आहे उन वटि पैसो पियो आहे जेको मिडिल क्लास आहे उन वटि त एॾो कंहिं वटि पैसो न आहे ग़रीबनि लाइ त तव्हां आयूषमान कार्डु ठाहियो अथव मिडिल क्लास लाइ तव्हां छा कयो अथव कुझु न कयो अथव त मिडिल क्लास वेचारो माण्हू वञे किथे आम घरु में जीअं हो रहे थो हुनजे हिसाबु सां त हॉस्पिटलूं आहिनि ई न गवर्नमेंट जी हर जॻहि ते पैसे जी बोलबाल आहे प्राइवेट में त वञी नथो सघे छा करे पैसो ई न माण्हू वटि करे छा